हेल' आदा औ ओइ आदा आं एसे बिजिनेसनि सोमोन्दै सोंहरनो नागेरदोंमोनलै नोंनाव मा बे बेदिनो बे मा मा फानबा एसे लाब जागोन औ औ औ औ गामिआव बिदिनो गय बेफोरनो माबा माबि दं नालाय अबे बिजिनेसखौ मावबा साबसिन लाब थागोन औ औ औ सोलियो सोलियो औ औ

औ औ

औ औ औ औ औ

औ आरो आलदाफोर मावजाबावगोन नामा

औ

आं आं मानि बेनो मानि आं न'आव ओरैनो थाबाय थानाय जायोनालाय बिदिनो एसे बिजनेस खालामनानै दे दोनदो होमबा दे होमबा आदा आं बेखौनो खालायनोसै होमबा